हमसभ मिथिलाके बासी छी मिथिलामे रोजगार तऽ बहुत कम छै तै के लेल महिला सभ किछु अपन प्रयोगिक मेहनतसँ किछु करै के लेल चाहै छथि तैमे सिलाइ मशीन बहुत महिला सी सिखने छथि जैसँ कि किछु किछु सिलै छथि अपन जे शरीरके वस्त्र होइ छै आओर सङ्गे सङ्गे ओइसँ दुगो पाइयो अबै छै तऽ ओइसँ किछु रोजगार भेलै आओर किछु एखन ठण्डाके समय छै ठण्डाके समयमे किछु स्वेटर सभ सेहो बिनलक जेकि बाल बच्चा पहिरऽ सेहो सभ एगो भेलै रोजगार आओर मिथिलामे तऽ इएह आओर कोनो तेहन रोजगार दखै तऽनहि छियै एतऽ महिला सभके इएह सिलाइ मशीन सभ लऽ कऽ रोजगार छै आओर अगर आगा किछु महिला सभ चाहै छथिन तऽ किछु बाहर जाइ पड़ै छनि किछु कोनो काम करैके लेल जेनाकि बाहर बहुत तरहके काम छै मिथिलामे तऽ कोनो तेहन तरहके कोनो कम्पनी छै ने कोनो काम छै तऽ मिथिलामे मिथिलाके अनुसार सिलाइ मशीन बहुत प्रयोगिक चीज छियै महिलाके लेल अइके लेल बहुत महिला सिलाइ मशीनके लेल सीखैके प्रयास करै छथि आओर बहुत महिला अहि अहिसँ काम लै छथि